हमारे जीवन में जब से एल पी जी सिलेंडर आए हैं हमारा काम काफी असान हो गया है एक तो हम चूल्हा जलाकर प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं दूसरा हम गैस पर काफी असानी से अपना काम कर सकते हैं और गैस काम करते समय हमें ज़्यादा व टाइम भी नहीं लगता है हम जल्दी ही अपना काम ख़त्म कर लेते है हमें बस इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी गैस का इस्तेमाल करें तो जो चूल्हे का बटन होता है उसे बंद रखें समय पर टाइम पर अपना बटन बंद रखें और जब हम हमार काम समाप्त कर लेते हैं तो नीचे से सिलेंडर का नोड बंद रखें